हम अपने बाजार से बधवाँ बजार से साड़ी खरीदती हूँ हमारे बधवाँ बजार में साड़ी बहुत अच्छा मिलती है अच्छा अच्छा भी दुकान है जब शादी विवाह सब पड़ता है तो हम दुकान पर जाके खरीद देती हूँ ओ साड़ी का दाम ज़्यादा बताते हैं लेकिन हम कम दाम में भी साड़ी लेती हूँ वहाँ से साड़ी खरीदती हूँ गर्मी में गर्मी का कपड़ा खरीदती हूँ ठण्डी का ठण्डी का कपड़ा खरीदती हूँ ओ दुकान से सभी कपड़ा का कलर भी नहीं जाता है उसका कलर जैसे कि तैसे रह जाता है हमें दुकान से बधवा बजार से साड़ी बहुत अच्छा मिलती है हमारे बधवा बजार में बहुत तरह तरह की साड़ियाँ की दुकान है हमें साड़ी बहुत अच्छा तरह मिलती है हमारे बाजार में हर तरह की साड़ी मिलती है हम ठण्डी में भी जाते हैं गर्मी ठण्डी में भी जाते हें सूनी कपड़ा खरदने के लिए ओ भी ऊनी कपड़ा खरदते हैं और सूटर उटर सब खरीदते हैं इसी सब साड़ी हमें बहुत पसंद है हमारे बधवा बाजार का साड़ी हमें बहुत पसंद हैं हमें साड़ी शादी विवाह में साड़ी हम खरीदती हूँ इसीलिए साड़ी हमको और मिलती है ओहाँ से मिलता है हमारे बधवा बाजार से साड़ी मिलती है